हैल्लो हां जी तुसें कनेहा रंग कराये दा घरै दा तुसें घरा कम्म कराना में मिस्त्री बोला नी ते तुसें केह्ड़ा कम्म कराना किस टाईप दा कराना ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं घर बनाई दिन्ने आं ते म्हीना दौ म्हीने लग्गी जाना ते कल्ल कोला कम्म शुरू करी ओड़नै आं ते तुस समान सुटाई लैओ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ कल्लै कोला